जय झूलेलाल नंढे हूंदे खां ई मुंहिंजी मम्मी अ अ सीटर उणण ऐं सिलाई करण जो कम कंदी हुई त उनखे ॾिसी ॾिसी मूंखे बि शौंक़ु थींदो हुयो सीटर उणणा ऐं सिलाई कयां त पोइ मां जीअं वॾी थियमि तीअं मां हिनमें वधीक ध्यानु ॾिनो ऐं मां इयो इयो कमु सुबुह सवेल उथी करे कंदी आहियां ऐं जंहिंमहिल बि मां फ्री थींदी आहियां त मां सीटर उणण जो कमु कंदी आहियां ऐं जॾहिं बि मां वेंदी आहियां त इहो गॾु खणी निकिरंदी आहियां जिते बि मुंहिंजा पंज मिंट ॾह मिंट पंद्राहं मिंट बचंदा आहिनि त पोइ मां उओ सीटर जो कमु उणण जो कमु चालू करे छॾींदी आहियां ऐं इन सां गॾु मूंखे सिलाईअ जो बि कमु कंदी आहियां जीअं उनमें ड्रेसूं सिबंदी आहियां पेटर्न रखंदी आहियां पिल प्लाज़ा सिबंदी आहियां ऐं पैंट ते पैटर्न रखंदी आहियां ऐं सुठियूं सुठियूं ड्रेसूं बि सिबी वेंदी आहियां ऐं चंङनि गले ते पैटर्न बि रखंदी आहियां ऐं चङनि खे पायण खां पोइ मस्तु लॻंदियूं आहिनि ऐं सीटर बि मां उणे करे विकिणींदी आहियां ऐं पेसनि सां माण्हू मूंखां वठण जी कंदा आहिनि ऐं मां चङनि खे सीटर उणे करे ॾिना आहिनि त उहे शादीअ में शादीअ जे ॾाजे में बि विझी वेंदा आहिनि ईअं करे मूंखे इहो कमु करणु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं शौंक़ु बि नंढे हूंदे खां ई आहे जय झूलेलाल